ضرور گیا میں بہار مخصوص فوٹوگرافی گیلریاں ہیں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں آرٹ اور فوٹو اسٹوڈیو ایم کے سی ویڈگ اسٹوڈیو بہار فلمس پروڈکشن وائس اینڈ پکس اسٹوڈیو سری گنج ڈیجیٹل اسٹوڈیو ایمیج وبس دا رویال فلمس ان فوٹو ڈسپلے کے لیے چھوٹی جگہ ہو سکتی ہے دوسری نمکن جہ ناگا لوکا آرٹ گیلری کبھی کبھار فوٹوگرافی نماائشیں ہو سکتی ہیں مقامی ثقافتی مرکز کالج اور یونیورسٹی طلباء کا کام یا خاص موقعے کی تصویریں مقامی پروگرام جن میں فوٹوگرافی نمائش شامل ہو سکتی ہیں ایسی جگہوں پہ ہم لوگ اکثر جضایا کرتے ہیں